जोंनि ओनसोल खाथियाव मोनसे हासिन दं जेराव हेलेना आरो गायदे होननाय सानै बर'नि मुंदांखा आइजोआ मुंख्लं जादोंमोन बे जायगायाव आङो थांफेरनाय जायाखै दासिमबो